जोङो लेखा फराखौबो रोङासै नालाय आबादखौनो मावनानै जाबाय जों आबाद मावनायखौ मिथिगौ बबे समाव हालौनांगौ बबे समाव खोथिया फोनांगौ आरो मेसेंफ्राव मा मा मा आबाद मावो मेसें दैज्लाङाव मा आबाद मावो बेखौ मिथिगौ जोगोनार खुमब्रा बैसां होनाय बारि थिखंना दुमनाय बिदिनो बायदिसिना आलु गायनाय लाफा लाइ लाफा फोनाय माइ माराखौबो जों मोसौजोंसो होयोमोन सिगाङाव दाना मेचिन ओंखारबाय मेचिन जों होयो मानसिफोरा जोंबो होनाय जायो माखासेखौ जों थेवबो माखासे दा मोसौजों होबावो संग्राय सान्द्रि हेबो संग्राय सान्द्रि हेबो जों संग्राय सानद्रिखौ फानो फाननानै फैसा मोनो ना बिदिनो दहलाफ्राव ना हमो जों ना दै सारनानै दैखौ सारो बानदो थेनानै सारनानै ना ना हमो फानो हाबा हुखायाव बिदिनो जों ओंखाम सङो हिनजाव मानसिफ्राथ हाबा हुखायाव ओंखाम सङा दो गिदिर गिदिराव संनांगौ जायो हौवाफोरनि जायो बे हाबायाव संनाया